पछिला पानिके स्थिति तऽ बहुत नगण्य एहिबेर जे छै दुइ हजार तेइसमे तहन अन्तिम समयमे जे छै मने अप्रीलके बाद एखन तक वर्षा नहि भेलै हँ ओहि कारणसँ बहुत परेशानी महसूस केलकै किसानसब ओना पानिके एहिसँ पहिने जे बाढ़ि जे भेलै रहै से उनैस सओ चौरासीमे भेल रहै ओकर त्रासदी तऽ वर्णने नहि कएल जाए एतेक भयङ्कर रहलै आओर से एहिसँ पहिने कोरोना महामारी भेलै ओहो बहुत खतरनाक रहलै ओना महिषी गाममे तऽ बहुत कम पाएल गेलै मगर तैओ परेशानी तऽ पूरा देश झेललकै ओकर